आमचे भरताची मिडिया पुरायपणान म्हायती सगळ्यांच्या दोळ्यां मुखार दवरताच अशें ना जायते पावटी कांय म्हायती ते लिपोवन दवरतात जशें एकादो फुडारी पोलिटिशन हाची को कसली तर म्हायती नाकारात्मक आसा जाल्यार मागीर ती लिपोवन दवरतात सोगले चडशे बरें बरेंच दाखयतात जायते पावटी म्हायती जाणा जावन सुद्दां ते दाखयनात जशे गरीब लोकाचे प्रस्न जाले जाल्यार ते चडशे दाखयनात जाणा जावन पोरपसून लिपोवन दवरतात आनी एकादो गिरेस्त मनिशाची बड्डे जाली वो तो मेलो वो कसलेय ताचे कार्यक्रम आसा जाल्यार ते चडशे दाखयतात आनी जे फॅक्ट्स हो पुराय म्हायती जे लोकांक कळपाक जाय ते लोकांक कळना भारतांत जायते न्यूज पत्रिका आनी चॅनल आसात जशे द टायम्स ऑफ इंडिया हिंद द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान टायम्स एन डी टी व्ही ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन एन डी टी व्ही इंडिया ही आतां चॅनलां टायम्स नाव इंडिया टूडे आज तक झी न्यू आनी जायतीं आसा